جی السلام علیکم و رحمت اللہ جی خیریت سب جی میں گیا سمر سے بول رہی ہوں جی میرا کپڑے کا دکان ہے گیا میں تو مجھے آپ فیشننگ والا کام کرتے ہیں نا کیا اچھا جی جی او اچھا وہاں پہ ہے اور میرا گیا میں ہے جی بی روڈ کے پاس ہے دکان جی تو مجھے کچھ کپڑے کا آئٹمس چاہیے تھا وہاں سے مل جائے گا کیا جی اچھا میں بتا دیتی ہوں مجھے جیگنس چاہیے تھا تھوڑا اچھا کوالٹی والا کیونکہ جیگنس تھا نا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اس لیے اچھا کوالٹی والا مجھے چاہیے تھا اوہ اچھا ٹھیک ہے او ہاں ہاں جی ہاں وہ اور مجھے دوپٹہ چاہیے تھا اس کا بھی پرائز آپ بتا دیں مجھے او اچھا ٹھیک ہے اور اور بھی آئٹمس مل جائیں گے کیا سوٹ غرارہ یا پھر جمی چھو یہ سب

ہاں جی جی ہاں جی جی جی ہاں پہلے آپ میرے کو فوٹو واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا میں دیکھ لوں گی اس کے بعد ہاں جی ٹھیک ہے اچھا جمی چھو کا کتنا ریٹ ہو جائے گا جی جیسی کوالٹی ویسا چیز ہے نا اچھا جی جی اوکے اوکے میم ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے میرے کو واٹس ایپ کر دیجیے گا میم جی ٹھیک ہے السلام علیکم